सिंधी ॻाल्हाइण वारा पंहिंजी पहिचान ऐं पंहिंजोपन पंहिंजी भावनाऊं व्यक्त करण लाइ पंहिंजी भाषा जो उपयोग त कंदा ई आहिनि हुन सां गॾु पंहिंजोपन जीअं चवंदा आहिनि न पंहिंजाइप उहो बि अपनाईंदा आहिनि जीअं त सिंधी जेके दुकानदार आहिनि अगरि उन्हनि वटि कहिड़ो गिराकु अचे थो भले पोइ सिंधी हुजे चाहे उहो ॿीं ॿीं ज़ात वारो हुजे पहिरीं त हुननि सां भाउं राम जय झूलेलाल करे हुन्हनि जो स्वागत कंदा आहिनि हुननि खे विहण जे लाइ चवंदा आहिनि ऐं उहो माण्हू हुनखे सॼी पंहिंजी पहिचान मतिलबु जेको बि हुनजो धंधो आहे हुनजे बारे में चङी तरह हुनखे ॾींदा आहिनि ऐं इहो ज़रूरु चवंदा आहिनि अगरि आप नही बि लेरे हो भाउं तव्हां नथा बि वठो त ॾिसो ज़रूरु तव्हां ॾिसंदव त शायदि तव्हांखे पसंदि अची वेंदी उहो धंधे में ॾाढा होशियार आहिनि ऐं हुन खां पोइ पहिरां त खाधे जो खाधो पितो या चांहि त ज़रूरु हुननि खे पुछंदा आहिनि आछींदा आहिनि उहो पंहिंजाइप ॾेखारी पंहिंजोपन ॾेखारे मस्ती मज़ाक़ करे ऐं उहा पंहिंजी भाषा जो उपयोग हुननि सां हिंदी हुजे मरेठो हुजे केर हुजे हुनजे वीच में पंहिंजा सिंधी अख़र जोड़े उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा आहिनि जीअं साम्हूं वारो ख़ुशि थिए थो ऐं हुनजो धंधो बि थिए थो ऐं हुननि जी सारा बि थिए थी पेई